ہیلو کیا میری بات کار کیا آپ کار مکینک بول رہے ہو ناظم بھائی ہاں ہاں ہاں وہ ایکچولی ایک پرابلم پیش آئی تھی میں سفر میں جا رہا تھا تو اچانک سے مطلب مجھے ایک ساؤنڈ آواز ساؤنڈ آیا ٹایر کی طرف سے پچھلے ٹایر کی طرف سے کار میں ساؤنڈ سا ہُوا تو اُس کو مطلب کچھ دقت ایسے ساؤنڈ آرہے ہیں اُس میں مطلب اُس میں ٹایر میں سے عجیب و غریب ہی تو میں اُس کو اچھا بیرنگ کے جی اچھا اچھا تو آپ جو ہے کب چیک کرو گے اُس کو کل تو جو ہے یہ آپ کی اِس وقت شاپ پر ہی ہو جی ایکچولی اُس میں جو ہے نہ مجھے ہاں چلو وہ مجھے بتا دو ہاں اُس میں ایک اُس میں ایک دو دقت اور ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے ہی تاکہ اُس کا مطلب ہے اُس کی جو پارکنگ لائٹ ہے نہ وہ کام نہیں کر پا رہی ہے وہ دقت کر رہی ہے پارکنگ لائٹ میں اور ہاں اور اُس کے ہاں لائٹ کا ایشو ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے اُس میں لائٹ کا ایشو ہے وہ بار بار مطلب جل بھج ہوتی ہے مطلب کبھی کام کرتی ہے کبھی نہیں کرتی اور اُس میں ایک ایشو اور رہتا ہے سر اچھا لائٹ چینج کرانی پڑے گی اچھا ریپیئر نہیں ہو سکتی وہ ریپیئر نہیں ہو سکتی وہ سر اُس میں نیو میں تو سر اُس میں بہت خرچہ آ جائے گا نیو میں تو اُس میں بہت خرچہ آ جائے گا اچھا تو اُس سو اُس کو میں کب لے کر کے آؤں اچھا جی آپ آپ جو ہے اِس کا مجھے وہ بتا دیجیے گا چارجز وارجز یہ کہ مطلب اِس کے اگر ریپیئرنگ ہو سکتی ہے تو لائٹ کی میری ریپیئرنگ ہو جائے ورنہ تو پھر نیو ڈلوانی پڑے گی اِس کا چارج بتا دیجیے ریپیئرنگ کا جی بارہ بارہ سو روپیے ٹھیک ہے چلو تو میں آپ میں اپنی کار لے کر کے آجاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اپنی کار لے کر کے صُبح آجاؤں گا پھر آپ کی دُکان پہ ٹھیک ہے